औ सोर मोनलाय

ए ओमफाय मा खबरमोन औ ओमफाय मा ए बिसि गोबाव जाखो लोमनायालाय अ' बियो माखासे जोङो माखासे जिनिसल' जेनोबा गामिनि मानसिफ्रालाय माबायदिथो जाना दं जेनोबा लोमनाया न' न' उन्दु जाया ए दा औ दा अखाबोथ' हानो हागौ ने दा मोनायाव

औ दे आं दा बे माखासे अपिसाव थानाय जिनिस्रि माबा माखासे त्रिफाल बायदि बिदिखौ माखासे हान्जा औ औ दे जा हायो जा आं माखासे जानाय लोंनाय जायखि जाया अबे बे बुसथुखौनो लानसै आं जा नांगौ बेसातफोर बे हरसेनि थाखाय ना सानबेसेनि नाङै अ औ दे दे उनाव जागोन जागोन जागोन आं दा माखासे मानसिफोर फाथाय हरगोन

औ दे दे दे